मेरे आसपास में काफी अच्छी जगह है रहने की और इसके अगल बगल में धार्मिक स्थल भी हैं भगवती स्थान है और यहाँ के जो भोजन है वो लिट्टी चोखा खिचड़ी बहुत लोग पसंद करते हैं पहनावे में भी काफी अच्छा है हमारे आसपास के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे से रहते हैं और यहाँ पे एक स्मृति चिह्न भी है जो दिनकर जी की है और हमलोग के आपस में भाईचारा काफी अच्छा है हमारे एक जगह के आसपास के लोग काफी ही अच्छे हैं और यहाँ पे लोग पूजा वगैरह बहुत अच्छे से करते हैं भोजन में इनको खिचड़ी चोखा दाल चावल दही चूड़ा ये सब काफी अच्छा से खाते पकाते हैं रहते हैं और कपड़े के मामले में यहाँ की जो औरतें हैं वो साड़ी पहनती है बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें है जो मेरे आसपास में काफी अच्छी हैं लोग रहते हैं खुश खुशी से रहते हैं सब और भी काफी आसपास में खाने के लिए हैं मार्केट एरिया भी काफी अच्छा है यहाँ के लोग एक दूसरे से मिल जुलकर रहते हैं भाईचारा के मामले में काफी अच्छे हैं